مشہور کوکنگ شوز اور یو ٹیوب چیلنز کے بارے میں بتا سکتا ہوں جو نئی ترکیبیں سیکھنے کے لیے بہترین ہیں ٹی وی شوز ماسٹر شیف انڈیا یہ شو بہت مقبول ہے اور یہاں مختلف طرح کی ترکیبیں سکھائی جاتی ہیں شو میں حصہ لینے والے مختلف علاقوں اور ثقافتوں سے تعلق رکھتے ہیں جس سے آپ کو مختلف ریسپیز کھانے کے بنانے کے ںئے نئے طریقے کے بارے میں جاننے کا موقع ملتا ہے سانجھے چاولا کی رسوئی یہ شو رواتی ہندوستانی کھانوں پر مرکوز ہے اور آپ کو دیسی ترکیبیں سیکھنے کا بہترین موقع فراہم کرتا ہے زی کا کنگ شو جی کھانے بنانے والا شو یہاں پر آپ کو مختلف بین الاقوامی اور ہندوستانی پکوان کی ترکیبیں سکھائی جاتی ہیں اور یہ شو اپنے منفرد انداز کے لیے مشہور ہے یو ٹوب چیلینج نیشا متھلکھا نیشا متھلکا کی ترکیبیں سادہ اور آسان ہوتی ہیں خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو ہندوستان کھانوں کے شوقین ہیں ہندوستانیوں کے جو پکوان بنائے جاتے ہیں ان کے کھانے کے وہ شوقین ہیں ان کے چینل پر ویج اور نان ویج دونوں طرح کی ترکیبیں ملتی ہیں اس چینل پر مختلف بین الاقوامی اور ہندوستانی پکوان کی ترکیبیں موجود ہیں یہاں آپ کو سادہ اور تیز ترکیبیں ملیں گی جو روز مرہ کے کھانوں کے لیے بہترین ہیں یو ٹو اسٹ یہ چینل جدید اور تخلیقی پکوان کے لیے مشہور ہے اگر آپ نئی اور منفرد ترکیبیں آزمانا چاہتے ہیں تو یہ چینل آپ کے لیے بہترین ہیں ویب سائٹس تارلا دلال تارلا دلال ایک معروف شخصیت ہیں اور ان کی ویب سائٹ پر ہزاروں ترکیبیں دستیاب ہیں جو مختلف قسم کے کھانوں کے لیے بہترین ہیں ساوک کچن یہ ویب سائٹ بین الاقوامی ہندوستانی کھانوں کی ترکیبیں فراہم کرتی ہیں اور آپ کو مختلف قسم کے کھانے سیکھنے کا موقع دیتی ہیں یہ شوز اور چیلنج آپ کو نہ صرف نئی ترکیبیں سیکھنے میں مدد کریں گے بلکہ آپ کے پکوانوں کو مزید اور منفرد بنانے میں بھی معاون ثابت ہوں گے